बोल्लो ना हैलो अंजी नमस्ते अंजी में ना यरो में थुआढ़ा नंबर अपने होटल आह्ले बंदे कोला लैता ते अंऊ आई दी ही इत्थें माता वैष्णो घुम्मनै ई ते मिगी इंया अरजैंट जाना पौना दिल्ली ते में पुच्छना कोई इंया अरजैंट कोई इंया प्लेन दी टिकट थ्होग इस बेल्लै कल्ल कल्ल कल्ल गै करी ओड़ो कल्ल दी गै करनी होऐ ते किन्ने धोड़ी पेई जंदी अगर अज्ज दी गै चाहिदी होऐ ते अच्छा अच्छा आं कोई गल्ल निं आं मिगी उऐ अरजैंट कम्म ऐ ते जाना पौना ते मिगी इंया थोह्ड़ी एमरजेंसी पेदी ही ते अं कोई गल्ल निं पैसे दी गल्ल निं ऐ पैसे देई ओड़गी ते तुस अज्ज दी गै मेरी पेड करी ओड़ी ऐ ठीक ऐ ते अंऊ तुसेंगी सारी डिटेल दित्ती जा ओह् भेजी ओड़ी ऐ ऐसे नंबर उप्पर व्हाट्सएप उप्पर ठीक ऐ ठीक ऐ